हम लोग पक्षी देखते हैं लेकिन पहचान नहीं पाते हैं दादी पापा नानी या माँ सब लोग हम लोग को पक्षी देख के बताते हैं जैसे का कौवा हो गया काले कलर का हम लोग नहीं चिन्ह पाते तो दादी मम्मी बोलती है ये काले कलर का है जो कौवा है नीलकंठ हुआ आ वो कुम नीलकंठ नी नीला कलर का होता है मोर में चार पांच रंग होते हैं और उसके बाद हम लोग और जैसे बतख हुआ उज्जर कलर का होता है और कबूतर भी हुआ उज्जर कलर का होता है जो जियाय जाता है कबूतर उज्जर कलर का होता है जो प जंगली हैं वो राख कलर का होता है तोता होता है पी हरा कलर का होता है हर पक्षी हर कलर के होते हैं लेकिन हम चिन्ह नहीं पाते हैं दादी मम्मी जो बता देती है वही हम चिन्ह पाते हैं कि यही पक्षी है पक्षी तो बहुत होते हैं जैसे कोयल हुआ काले कलर का आ वो चील हुआ ची चील हुआ बाज हुआ ये हर कलर के होते हैं लेकिन हम सब कलर नहीं जान पाते हैं कि ये कौन कलर होता है जो मम्मी दादी नानी बताती है वही कलर हम सब पहचान के जान पाते की हाँ यही चीज़ है और उनके बाद में हम लोग हर जगह जाते हैं तो पक्षी देख लेते हैं लेकिन कलर नहीं जान पाते हैं कि ये कौन कलर्स होता है खाली मम्मी पापा दादी जो बता दिए वही कलर हम सब जानते हैं जैसे बगुला हुआ बतख हुआ मोर हुआ मोर हुआ तो मोर में दो तीन कलर का होता है और फिर भी और चिड़ै होता है कोयल हुआ काले कलर का होता है और और चीज़ होते हैं मुँह चिड़ै हुए और हर चिड़ै हुए हर कलर का भी होता है हम लोग भी नहीं जानते हैं जो बताते हैं कि हाँ ये चिड़ै यही है तो हम सब जानते हैं जैसे रेमा रेमा रेमा कलर का हो गया और हर चीज़ का हम लोग जान नहीं पाते लेकिन हम लोग दादी माँ दादी बताती है कि हाँ यही चिड़ै यही है हम लोग वही देख के हम सब पहचान लेते हैं जैसे चिड़ै और हर चिड़ै का नाम है लोग हम लोग को याद नहीं है कि कौन कौन से चिड़ै हम लोग देखते हैं देखें तो बहुत चिड़ै हैं लेकिन हम लोग को याद नहीं है कि कौन कौन से चिड़ै हैं